हेल' ओइ आदै आङो एसे न' माबानो नागेरदोंमोन वाल इटा सिमेन्टफोरा बेसे नांगोन

अह बे मागोनि दिनावनो नांगौमोन नों माब्ला सोलाबगोन हा आदै माब्ला सोलाबगोन नों माब्ला आरो फैसाखो फैसाखो बेसे नांगोन दे होमब्ला आं माब्ला माब्ला फैनांगौ दे खोइजोन हाबगोन नोंसोरो नोंथ' हारसिं हानाय नङा हारसिं थां

जागोन दे जागोन दे